कोंकणीचें खुबशे डायलेक्ट्स आसा तातूंत भितर खास करून जी हांव शिकला आनी हांवें जी केन्ना केन्ना यूज करता म्हळ्यार आमचे शेजाऱ्यां बरोबर किंवा हांगां समाजान अशें वापरपाक ती म्हळ्यार साश्टीची कोंकणी साश्टीचे कोंकणीचें म्हळ्यार एक तर उलोवपाचें जालें म्हळ्यार जातीय दृश्टीन जर म्हणपाचें जाल्यार ती खास करून क्रिश्चन लोक चड वापरतात आनी तातून हिंगा तिंगां हांगसर तिंगसर एशको तेशको एकोडें ह्या ओद्दाक त्या ओद्दाक ही अशीं कांय शब्दावली आमकां पळोवपाक मेळटा जी स्टेंडर्ड कोंकणीन आमकां आयकपाक मेळना आनी ही जरी तशी पळयलीं कोंकणीन खुबदां एक तर क्रिश्चनांच्या मदीच ते वापरतात आनी खास करून जेन्ना साहित्यान ही जर कोंकणी वापरता तातूंत भितर एक वेगळोच असो फ्लेवर येता हे कोंकणीचो आनी मूळ जी कोंकणीची शैली आसा ताज्या पासून ही कोंकणी मातशी वेगळी आसा आनी तेच बराबर आनी तेच भायर जर आमी पेडणेची कोंकणी पळयली तातूंत भितर मातसो एक मराठीचो ताचेर प्रभाव पडिल्लो आसा आनी मराठीच्या इफेक्टाक लागून सुद्दां ही मातशी कोंकणी मराठी मिश्रीत अशी कोंकणी अशें आमी म्हणपाक शकतात त्याच भायर जर काणकोण गेले जाल्यार काणकोणची ते कर्नाटकाचो आनी कन्नडचो प्रभाव पडिल्ले कारणान ती मातशी आमची कोंकणी थंय बी कन्नडाचो प्रभाव आमकां दिसून येता म्हळ्यार एकंदरीत जर आमी पळयलें प्रादेशीक प्रभाव ताचेर कोंकणीचेर पडटा आनी ते कोंकणी डायलेक्ट्सांचेर पडटा म्हळ्यार मुख्य कोंकणी एक तर आमची काणकोणची कोंकणी वेगळी पेडणेची कोंकणी वेगळी मागीर साश्टीची कोंकणी वेगळी मागीर कांयी पणजेची फोंडेची कोंकणी वेगळी अशें कांय खुप तशे डायलेक्ट्स जे आसा ते आमकां पोळोवपाक मेळटा आनी आयकुपाक मेळटा